हँ मैहसिना गाँव छै सुनैत हँ हँ मन्दिल छै हमरा गाँवमे बहुत ब्यवस्था छै मन्दिल छै पञ्चायत छै

खेड़ी मन्दिल छै ओहिठाम बहुत दूर दूर के लोक अबैत छै पूजा पाठ करैत छै अष्टजाम गोष्ठी अष्टजाम आर बहुत होयत छै ओत्तऽ बहुत भयङ्कर मन्दिल छै आएँ हनुमान जीके भोलाबाबाके मन्दिल छै तकर बाद रामजानकीके मन्दिल छै बिष्णु भगवानके मन्दिल छनि गणेश जी छथिन लछमी सेहो छथिन सब सब भगबानके मन्दिल छनि हँ जल आर ढारैत छनि लोक बहुत दूर दूर से अबैत छै मेला लगैत छै हँ ओहिठाम मेलो आर लगैत छै मेला लगैत छै माघमे फागुनमे शिवरात्रि मेला बहुत भयङ्कर मेला लगैत छै बहुत दूर दूरके लोक आएल हँ पूजा पाठ सब भेल डेऔढ़ी बागवन फुलेलनि मूड़न भेल बिआह भेल पञ्चायत भवन छै बहुत हमरा गाँवमे बहुत ब्यवस्था छै आरो हँ आरो सरकारी ब्यवस्था खूब छै हँ साधन बहुत छै सरकारी ब्यवस्था छै सब चीज इसकुल कौलेज नदी तलाब बहुत छै गाँवमे ब्यवस्था होस्पिटल अहाँ ठीक छी हँ हम ठीक छियै हँ

हँ हँ हमरा गाँवमे सरकारी ब्यवस्था बहुत छै खुब बढ़िआँ बढ़िआँ सब चीज होस्पिटल मन्दिल पूजा पाठ करैके ब्यवस्था मङ्गै छथि कोठी छै ओहिमे बगैचा छै फूलो तूल सबके सुविधा छै बहुत छै